میں اتّر پردیش کے جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ غازی آباد ہے ہم غازی آباد میں ہمارے سبھی دھرم کے لوگ پائے جاتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہوں سبھی لوگ بہت ہی اچھے کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ رہتے ہیں لوگ ہر کوئی اپنی عبادت کے لیے آزاد ہے کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے ہندو جو ہیں وہ بھی اپنی عبادت کے لیے مندروں میں جایا کرتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنے اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جایا کرتے ہیں ان کو بھی کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا اسی طرح سے جو سکھ برادری ہے وہ بھی اپنے گرودوارے میں اپنی عبادت آزادی کے ساتھ کرتے ہیں کسی پر کوئی بھی کسی طرح کا دباؤ نہیں ہے ہر کوئی اپنی عبادت اور اپنی فطری سوچ کے لیے آزاد ہے اور جو زیادہ ہمارے علاقے میں جو مذہب کے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں وہ سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں اور ہر کوئی ہر کوئی ایک دوسرے کا ہر دوسرے کے ساتھ سہیوگ کرتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے نہ کہ کوئی کسی کے ساتھ بھید بھاؤ اور مذہبی رنجش کا جھگڑا پھساد کرتا ہے ہر کوئی آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہتا ہے